میں ساؤتھ دہلی کے سنگم وہار میں رہتا ہوں اور اب ایک نئی جاب کے سلسلے میں ضلع مظفر نگر کے روہانہ گاؤں میں شفٹ ہو رہا ہوں براہ کرم مجھے روہانہ گاؤں میں موجود براڈ بینڈ کی جانکاری دستیاب کریں اور اس کے علاوہ موجودہ اسپیڈ اور دیگر سہولیات جیسے فکس چارج ماہانہ بل کے بارے میں جانکاری فراہم کریں موجودہ اسپیڈ کیا ہوتی ہے روہانہ گاؤں میں براڈ بینڈ کی اور ضلع مظفر نگر میں براڈ بینڈ کنیکشن لینے کے لیے ضروری کاغذات بل کی جانکاری دیں جیسے نئے کنیکشن لیتے وقت کسٹمر آئی ڈی جنریٹ کرنا یا دوسری سرکاری ضروریات کاغذات جن کو ہم نئے کنیکشن لیتے وقت استعمال کر سکیں